एह्दे बिच्च असेंगी पंज इन्टरनैशनल सीटियें दे नांऽ पुच्छे गेदे न जेह्ड़ी मतलब वर्ल्ड च हैन ते मतलब जेह्ड़ियां सीटियां मिगी पता न ओह्दे बिच्चा पंज सीटियां दे नांऽ न टोरोंटो लंडन सिडनी मैलबर्न पैरिस एह् हे पंज शैह्रां दे नांऽ जेह्ड़े मतलब कि पूरी दुनियां च हैन इंट्रनैशनल सीटियां